उत्तर भारत आओर दच्छिण भारतमे सांस्कृतिक एकदम बहुत अंतर हुअ हइ भाषाइ देख ले आब उत्तर भारतके अलग भाषा हुअऽ दक्षिण भारतके अलग भाषा हुअ हइ भाषाके थोड़ा अलग हइ ऊपरसँ वहांँके खाना पीना रहन सहन सबचीज बहुत अलग हइ एकदम अलग अलग टाइपके उत्तर भारत उत्तर भारतमे बहुत भाषा तऽ बिलकुल अलग हइ भाषा तऽ एकदम थोड़ा वहांँके भाषा किछु उत्तर भारतमे ठेठी हिन्दी किछु भी हो सकैत हइ दच्छिण भारतमे तेलुगु ई सब किछु भी भाषा हुअ ई सब भाषा हुअ सब अलग अलग हुअ बहुत अलग हइ दोनो एकदम दोनो अलग अलग हइ वहांँके रहन सहन खाना पीना सब अलग हुअऽ हर लोग वहांँके लोग भी अलग अलग टाइपके हुअऽ मतलब देखले वहांँके लोगके भाषा देखले अलग रहतो रहन सहन देखले अलग रहतो हमलोग ओ लोगके पास जेबै तऽ ओ लोगके भाषा समझ नहि एतै हमलोगके भाषा ओ लोगके समझ नहि एतै आओर रहन सहन ओ लोगके हमरा लोगके नहि होतै हमलोगके रहन सहन ओ लोगसे नहि सम्हलतै इसलिए अलग अलग बहुत अलग हइ दोनोमे बहुत जादा अलग हइ एकदम दच्छिण भारत ई सब दोनो अलग अलग हइ वहांँके सब चीज एकदम रहन सहन खाना पीना सबचीज अलग अलग हइ वहाँके लोगके सोच विचार ई सब भी बहुत अलग हइ सब बहुत अलग अलग टाइपके हुए ने उत्तर भारत एगदम दच्छिण भारतमे